नमस्ते वह थोड़ा पिक्चर देखना था की वही वही टिकट कितने का हो जाएगा हॉल में

तीन चार टिकट करना है कितना पैसा लगेगा कितना नहीं लगेगा अच्छा तब कब आओ वहाँ पर कुछ व्यवस्था वस्था है कि नहीं है खाने पीने की कुछ भी दुकान उकान नहीं तो कितना पैसा ओ देखने में लगेगा मतलब ऐसे बहुत फैमिली संग जा रहे हैं तो बहुत पैसा कुछ कम हो जाएगा फ़िर ठीक है और बताइए हाँ ठीक है हाँ खाना वाना हो गया तो बताओ कितने का टिकट होगा कब आओ कैसे क्या इस बात वह है कि कब हो जाएगा कुछ कम हो जाएगा चाहिए न कम हो जाएगा बहुत पैसा आप ले रही है पिक्चर देखने क्या ले आओ बहुत पैसा बोल रही हो कुछ कम कर दो थोड़ा तो सही रहेगा बहुत लोग आएँगे तो उसमें क्या व्यवस्था हो बताइए वह थोड़ा क्या क्या बताइए यह तब तो चलो ठीक है क्या क्या मिलता है वहाँ पर शादी में सब चलो ठीक है तब कब आऊँ देखने चलो ठीक कुछ पैसा कम हो जाएगा तो बताइए कितना कम कर दोगी नहीं वह फैमली सहित आ रहे हैं तो पैसा बहुत लग रहा है चलो ठीक है और चलो ठीक है और सब ठीक है बाय हाँ बढ़िया है चलो आऊँगी कब आऊँ बता दो चलो ठीक है बाद में बात करती हूँ ना